आहो साढ़ा एह् वर्ल्ड अफेक्टेड होआ दा एयर पोल्लुशन कन्नै बाटर पोल्लुशन कन्नै नाइज पोल्लुशन कन्नै एह् एयर पोल्लुशन सानू वैदर साढ़ी बरखा ऐसिड आह्ली करै दा होर बाटर पोल्लुशन साढ़े केह् आखदे फैक्टरियां साढ़े गंदा करै दियां वाटर पोल्लुशन कन्नै होर साढ़े मेरे इद्धर घरै दे कोल ओह् हा मैदान हा उद्धर बूह्टे हे हरे भरे एयर पोल्लुशन कन्नै ओह् मुरझाइयै होर कन्नै साढ़े इद्धर वैदर बड़ी जल्दी खराब होई जंदा बिना सीज़न दे होर साढ़े इद्धर जेह्ड़े ग्लेशियर न उनें बी मतलब मैल्ट होई जंदे बड़ी जल्दी पिघली जंदे होर कन्नै केह् आखदे साढ़ी साढ़ी हेल्थ गी बी प्राब्लम होआ दी ओह्दे कन्नै बमार खांसी होआ दी होर बखार होआ दा बस इयै बस